ओ हेल' ओम ओ मा ए ओमफाय ड'क्टरनावलाय थांगोनाथाङासै ए मालासो थांनाय

अमा बेदर जानाङा

मैगंफोरखो मैगं गोथांखो जानाङा जोगोनार दा ड'क्टरा मा हरदो एखोनो जादो जानायाथ' मा जादो ए उदै साबाय थादो अमा बेदरफोरखो जानाङा ओ ओम मैगंफोरखो ना जोगोनार जानाङा मिथिबाय ड'क्टरनाव ना हामथाराखै

ओ दे दे